नमस्ते जी मुझे फल लेना है जी मेरे घर पर शादी पड़ा है उसी के लिए मुझे फल लेना है ज़्यादा तो बताइए कैसे हैं थोड़ा मतलब ज़्यादा लेना है तो कुछ बजट में करिए थोड़ा मतलब डिस डिस्काउंट करिए तो केला कैसे है

और ये लेना है दस दर्जन

जी ये में नहीं थोड़ा और कम करिए अब इतना बोल रही हैं तो

जी समझ रही हूँ पर थोड़ा और डिस्काउंट कुछ करिए जी मैं देख रही हूँ कि ताजी ताजी है पर थोड़ा ठीक ठीक है और अँगूर कैसा है

ठीक है एक सौ नब्बे के है थोड़ा कम करिए बहुत ज़्यादा बोल रही हैं नहीं नहीं नहीं नहीं तो ज़्यादा ले लेंगे तो कुछ तो मतलब वो डिस्काउंट होना चहिए न और संतरा लेना है कैसे है संतरा जी नहीं सीजन जा रहा है ठीक है पर थोड़ा कम करिए ठीक है भैया पर महँगा है पर हम लोग भी भाई थोड़ा सोचिए हम लोग के बारे में भी बहुत जादा महँगे दे रही हैं ये हमको लेना है दस के जी

जी और देखिए हम लोग क्या बोलते हैं